हाँ बोलो

हाँ बोलो ना मैं सुन रही हूँ हम ठीक हैं बिल्कुल ठीक हैं चल रही है मेरी मेरी फिल्म की शूटिंग मेरी फिल्म की शूटिंग तो इतनी अच्छी चल रही है इतनी अच्छी चल रही है जो पता ही नहीं है बहुत अच्छे से चल रही है हाँ बिहार के ही रहने वाले हैं हम बिहार के बिहार बिहार तो अभी हम नहीं आएँगे जैसे कि हम कहीं और निकले हुए हैं जब यहाँ का यहाँ का नहीं जब यहाँ की मेरी शूटिंग ख़त्म हो जाएगी ना तो मैं फिर चली आऊँगी तो फिर मै आऊँगी तो मैं हाँ तो आऊँगी ना तो आप जितना सेल्फी लेना है ले लेना ठीक है सेल्फी ले लेना और खेलना घूमना फिरना जो है वो सब कुछ हो जाएगा घर पर नहीं नहीं सुनो ना आओगे ना सेल्फी भी ले लेना और मैं आपको अपने घर भी ले जाऊँगी खाना पीना जो मर्ज़ी हो हो जाएगी देखने आना नहीं अच्छा फिर मैं हाँ हाँ वो तो है ठीक ठीक हाँ है वो तो है उसे सब कुछ बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे अभी यहाँ कुछ दिन और काम चलेगा यहाँ का काम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगी तो आ जाऊँगी तो आपको मैं बोल दूँगी हाँ हाँ वो तो है क्या करें ये ख़त्म होगी अब मेरी फिल्म तो इतनी अच्छी इतनी फेमस चलती है और इतने लोग को भी पसंद आती है लोग बिल्कुल लोगों लग जाती है मेरी फिल्म और अच्छा लाइक भी आ जाती है सब कुछ अच्छे से हो जाता है ये काम मैं कर लेती हूँ अच्छे से अगले शो का अभी पता नहीं है जैसे कि काम चल ही रहा है जैसे काम चले अभी तो मैंने काम चल ही रहा है ना चलते चलते हो जाएगा तो ठीक रहेगा ना हो जाएगा जल्दी ही हो जाएगा मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी हो जाए हो जाएगा जितना जल्दी हो जाएगा मैं भी तो चाहती हूँ जितना जल्दी हो जाए वो शूटिंग ख़त्म हो वो शूटिंग चालू हो चलिए अभी तो चालू ही रहेगी तो ये ख़त्म होगी तो दूसरी फिर चालू हो जाएगी तीसरी होगी चालू ऐसे ही चलता रहता है

हाँ अच्छा लगा ना वो तो है अच्छा तो अच्छा बनाती हूँ तो अच्छा ही रहेगी ना वो तो है लेकिन नहीं नहीं कभी आना तो ठीक है मेरे घर पर भी आ जाना और खाना पीना जो जैसे वो सब कुछ मैं इधर ही कर दूँगी ठीक ठीक